फरायसाफोरा बेफोरबादि फरायसालियाव खारनो मोनो गोबां माखासे खामानिफोर आरो माखासे गेलेग्रा फोथारफ्राव खारो आरो लामाफ्राव खारनाय जायो बेफोर खारनायनि गेजेरजों माखासे गोबां माखासे इक्सचारसाइस जायो आरो गावनि थाखाय देहानि थाखाय मुलाम्फा जायो

गथ'फोरा गावबा गावनि देहा आरो सावस्रिखौ मोजाङै मोजां लाखिनो हायो खारनायजों मानोना खारनाया मोनसे मानसिनि इक्सचारसाइस जायो आरो बिजों लोगोसे माखासे गोबां जायगाफ्राव जों नुनो मोनो खारनाया मोनसे माराथन जेरै ज' मोनसे बादि होनायबो जायो खारनायनि बेफोर गासैयावबो जों नुनो मोनो देहा आरो सावस्रिनि थाखाय आरो गासै मुलुगाव माखासे जायगाफ्राव खारनायखौ जों नुनो मोनो ओंखायनो बेफोर गासैबो खारनाया देहायारि सावस्रिनि थाखाय मोजां हेफाजाब होयो आरो देहायारि खारनायाव देहा माखासे सावस्रिखौ जोंनि थाखाय सावस्रिखौ मोजां खालामो बेनि थाखायनो खारनाया मोनसे मानसिनि थाखाय गोनां बेफोर गासैखौबो जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायागाफोराव गोबाङै बेफोरनि खेलाबो होयो खारनायनि आरो माखासे गोबां जोङो दान बान्थाबो होनाय नुनो मोनो बेफोर गासैबो खारनायनि थाखाय मोजां